हेलो

यस मैम बोलिए तो आपको कैसे रूम चाहिए ए सी वाले चाहिए कि नार्मल मैम ए सी है ए सी वाले रूम है और यह खान डिनर का है यस मैम गैलरी है और रूम भी है हाँ ऐ सी है बेड है टी वी है यस मैम हाँ यस मैम है हाँ मैम मैम ऐ सी वाले रूम का तो एक दिन का पाँच हज़ार रुपये है नॉन ऐ सी का दो ढाई हज़ार रुपये तो कम यस मैम लेकिन उसका चार्जेस अलग लगेगा यस मैम नहीं मैम जब आप लेंगे तो हम थोड़ा बहुत कम कर देंगे उसमें नहीं मैम ज़्यादा दूर नहीं है मैन मार्केट मैन मार्केट से थोड़ा दूर है

यस मैम ठीक है आप जब भी आना आप एक बार कॉल कर लेना हाँ यस मैम आप कर लेना

मैम खाने का अलग से लगेगा एक प्लेट का डेढ़ सौ रुपये ठीक है मैम ठीक है मैम ठीक है मैम आप बता देना